میں نے تحفے کے طور پر اپنے استاذ کے لیے ایک شاعری لکھی تھی جب میں اپنے مدرسے کو چھوڑ رہا تھا دربھنگہ میں میرا مدرسہ تھا معہد عبداللہ ابن عباس کے نام سے جس پہ جہاں میں نے پانچ سال چھ سال رہ کر پانچ چھ سال رہ کر تعلیم حاصل کی تھی اور تمام اساتذہ سے میرا ربط ہو چکا تھا اور وہاں کے اساتذہ بہت اچھے تھے تو میں نے ان کے لیے شاعری لکھی تو وہ ان کے سامنے جب میں نے اپنی پوری شاعری سنائی تو اور اس کے بعد اچھے سے سنایا تو انہوں نے بہت دعائیں دیں اور ان کی آنکھیں نم ہو گئی تمام اساتذہ کی آنکھیں نم ہو گئی اور وہ انہوں نے ہمیں بہت دعائیں دی اور مجھے بھی بہت اچھا لگا کہ میں نے ان ان کے لیے کچھ میں ان کے لیے کچھ بنا سکا ان کو کچھ بول سکا میں ان کو خوشی دے سکا کیونکہ وہ وقت ہی ایسی گھڑی ہوتی ہے الوداعی الوداعی گھڑی جس میں اکثر آدمی کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں نم تو پہلے سے ہی ہوتی ہیں اور کچھ اپنے جذبات کا اظہار کر دیا جائے کسی الگ انداز میں شاعری کے انداز میں تو وہ اور ہی اس میں اندر دو چاند لگا دیتے ہیں اور آدمی کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے اس میں آنکھیں ٹپکنے لگتی ہیں تو میں نے میں نے جو ان کو لکھا تو اور سنایا تو بہت وہ خوش ہوئے اور انہوں نے بہت دعائیں دی اور انہیں انہیں کے دعاؤں کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوا کہ میرا دارالعلوم میں داخلہ ہو گیا